हॅलो

हय ओके हय कितें जाय आसलें तुका कितें हय हय आसतली आमटान बीन हय हय हय फ्रेश मेळट तुका कितले किल जाय आसलें कितले किलो खारें कितें जाय तुका बांगडे काय सुंगटा काय दोडयारो बीन

वन वन के जी जाय सगळे न्ही

हय आनी भिंडा साल बीन ना हय भिंडा साल आमटान बीन मेळटा भिंडा साल टू हंड्रेड पर के जी आनी आमटान त्री हंड्रेड ओके ओके सुकी मिरसांग तुका फो हंड्रेड बी पोडटली हय पर के जी ओके ओके तुका तूं खूंय रावता म्हळ्यार तूं व्हरपा येतोलें काय ओके ओके ओके बरें वोट्सएप कोत्ता तुका थेंक यू